टेक्नीकल डिफीकल्टीज़ साढ़े घर जियो सिम ऐ जेह्दा नेटवर्क बड़ा घट्ट आंदा जेह्दी बजह कन्नै असें कुसै गी फोन करने ताहीं दौ किलोमीटर दूर जाना पौंदा इस कारण असेंगी बड़ी मुशकल दा सामना करना पौंदा असेंगी कोई जरूरी कम्म बी होऐ ते असेंगी दौ किलोमीटर दूर जाइयै उसी प्राप्त करियै उसी कम्में ई पूरा करना पौंदा फोन करियै नेटवर्क लेइयै फोन करना पौंदा जेह्दी बजह कन्नै असेंगी इन्नी बड्डी टेक्नीकल प्रॉब्लम फेस करना पवा दियां जेह्ड़े नेटवर्क कन्नै लोकें दे घर बी बड़े टुटा दे न ते अगर लोग बमार होई जान ते उनेंगी नेटवर्क नेईं थ्होंदा अगर उ'नें डॉक्टर गी फोन करना होऐ ते उनें बड़ी दूर जाना पौंदा नेटवर्क आस्तै ते एह्दी बजह कन्नै बड़ी प्रॉब्लम दा सामना करना पौंदा हर लोकें सारें लोकें कोल फोन बी निं ऐं ते लोकें ई इक्क दूऐ कोल जाना पौंदा ते फोन करने ताहीं ते भी ओह् फोन करियै अपनियां प्रॉब्लमां जेह्ड़ियां न ओह् सनांदे न पर उ'नें गी नेटवर्क दी जेह्ड़ी बड़ी प्रॉब्लम आंदी इस चीज़ गी ठीक करने ताहीं जेह्ड़े जियो कंपनी आह्ले न उ'नें गी उ'नें गी टॉवर जेह्ड़े जादै कशा जादै लानै चाहिदे जेह्दे कन्नै हर बंदे ई नेटवर्क पुज्जी जाये ते उ'नें गी रीचार्ज बी जेह्ड़े सस्ते करने चाहिदे जिस बजह कन्नै हर कोई बंदा फोनै दा यूज़ करी सकै गरीब अमीर बंदा जेह्ड़े गरीब बंदे न ओह् रीचार्ज दी बजह कन्नै बी जेह्के इस बजह कन्नै जेह्की जियो कंपनी आह्ले न रीचार्ज थोह्ड़े सस्ते करने चाहिदे जि'यां मेरी इक्क फ्रैंड ही ओह्दा नांऽ हा नीनू ते ओह् इक्क दिन बड़ी बमार होई गेई ते ओह् नुहाड़े घरै आह्लें डॉक्टर गी फोन करने आस्तै दौ किलोमीटर दी दूरी उप्पर जाना पेआ ते फ्ही जाइयै कुदै उ'नें डॉक्टर गी फोन कीता ते इस बजह कन्नै उनेंगी बड़ी प्रॉब्लम दा सामना करना पेआ ते कुड़ी बी मरी मुक्की दी ही ते उस चीज़ गी ठीक करने आस्तै कंपनी आह्लें जादै कोला जादै जिन्ने होई सक्कन एह् टॉवर जेह्ड़े लोआनै चाहिदे जिस बजह कन्नै लोकें गी एह् चीज़ फेस निं करना पवै ते उ'नें गी हर इक्क सुविधा जेह्ड़ी प्राप्त होऐ जेह्ड़े ग्रांऽ दे लोग इनेंगी बड़ी सारी टेक्नीकल प्रॉब्लम फेस करना पौंदियां जेह्दी बजह कन्नै इनेंगी बड़ी सारी प्रॉब्लमां होंदियां किश बी कम्म इ'नें करना होऐ जि'यां इ'नें गी कोई बी एमरजेंसी आवै ते इ'नें गी एमरजेंसी आवै इ'नें गी बड़ी सारी प्रॉब्लम दा सामना करना पौंदा ऐ फेस करना पौंदियां कोई बी कम्म करने आस्तै एह्दी बजह् कन्नै लोकें गी बड़े नुकसान होआ दे न ते साढ़े ग्रांऽ बिच जेह्ड़े एह् जेह्ड़ियां प्रॉब्लमां न बड़ियां सारियां दिक्खनै गी लब्भा दियां न ते असेंगी बड़ा दुक्ख होंदा दिक्खियै एह् सारियां प्रॉब्लमां जेह्कियां एह् सारियां ठीक होनियां चाही दियां सारें ई इनेंगी नज़र पाना चाही दी कंपनी आह्लें गी इनें ई ते दिक्खना चाहिदा की ग्रांऽ दे लोक कि'यां रवा दे न कि'यां ओह् इस सारी प्रॉब्लम गी फेस करा दे ते कि'यां उ'नें अपनियां जरूरतां पूरियां करनियां एह् सारा किश इ'नें भी साढ़ा दिक्खना चाहिदा ते साढ़ियां प्रॉब्लमां बी इनें ठीक करना चाही दियां ते एह् लॉस्ट च में आक्खना चाह्नीं एह् जेह्ड़े जियो दे टॉवर न एह् जादै कोला जादै लग्गे जान जादै लग्गे जान जेह्दी बजह कन्नै हर इक्क लोकें गी नेटवर्क प्राप्त होऐ ते ओह् अपनियां जेह्ड़ियां जरूरतां न ओह् पूरियां करी पान उ'नें गी अपनी किश बी कम्म करने आस्तै दूर नेईं जाना पवै अपना फोन करने ताहीं ओह् अगर उनेंगी किश प्रॉब्लम आवै ते ओह् अपने घरा गै उस प्रॉब्लम गी फेस करी सकन फोन करी सकन डॉक्टर गी अगर उ'नें ई डॉक्टर कोई बमार होई जंदा ते उ'नें गी डॉक्टर गी फोन करना पौंदा जेल्लै ते उ'नें गी दूर नेईं जाना पवै उ'नें गी अपने घरा गै ओह् जेह्ड़ा ओह् डॉक्टर गी फोन करन ते डॉक्टर गी बुलाई लैन ते ओह्दे कन्नै ओह् उ'नें गी जादै प्रॉब्लम नेईं फेस होनी एह् जेह्ड़ियां नेटवर्क दियां प्रॉब्लमां न ओह् इं'दे पर नज़र पाओ ते एह् ठीक करेओ थोह्ड़ियां टेक्नीकल प्रॉब्लमां जेह्ड़ियां बड़ियां सारियां असेंगी फेस करना पवा दियां न जेह्ही बजह कन्नै असेंगी पैह्ले जमानै जेह्ड़े बटन आह्ले फोन होंदे हे लोग ते उत्त नेटवर्क नेईं आंदा हा हून जेह्ड़े एह् फाईवजी फोन आई गेदे न साढ़े इद्दर जेह्ड़े इंडिया च जेह्ड़े फाईवजी फोन आई गेदे न ते उ'नें गी हर इक्क ग्रांऽ च हर इक्क जगह च ओह्दे ई जेह्ड़ी सुविधा ऐ ओह् सारें ई प्राप्त होऐ हर इक्क ग्रांऽ लेई हर इक्क जगह इंडीविजुअल न जेह्के साढ़े इद्धर दा ते उ'नें गी सारियां एह् सुविधां उपलब्ध होनियां चाही दियां